मूंखे ॿ बेबियूं आहिनि उन मां वॾी बेबी जंहिंजो नालो शिल्पा आहे उहा एम बी ए थियलु आहे ऐं बैंक में मैनेजर आहे ऐं जेका नंढी आहे रुचिका उहा बि सी ए थियलु आहे उहा बि पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहे ऐं सुठी कम्पनीअ में सर्विस कंदी आहे ऐं ॿई ख़ुशि आहिनि पंहिंजो घरु ख़र्चु कढी सघंदियूं आहिनि ऐं अॼु एॾी महांगाई हली रही आहे जंहिंजे मथां ई ॿार वीचारा पूरो सुठो करे सघंदा आहिनि ख़र्च जो बंदोबस्त ऐं अॼु उहे ॿार पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहिनि मां ॾाढो ख़ुशि आहियां ऐं पंहिंजो पाण ऐं पढ़ाई करणु ॾाढी ज़रूरी आहे जंहिंजे लाइ अॼु उहो ख़ुशि आहे ऐं मां बि उन्हनि जे लाइ ख़ुशि आहियां